गल्ल केह् सनानी म्हाराज आक्खेआ इक्क हांडी बनाने असें राजमां ते राजमां असें ग्रांईं लोग प्हाड़ी लोग होन जेह्के ओह् अस बनाने जादै चु'ल्ली पर इं'या चु'ल्ली पर बनान्ने कोई इया फंक्शन होई जा ते चु'ल्ल बनाना पौंदी ते चु'ल्ल ते फ्ही बस्हाठियां किट्ठियां करना पौंदियां ते बस्हाठियां किट्ठियां करियै ते फिर राजमां थोह्ड़े बनाना पौंदे ते इक्क हांडी राजमां कोई गेस्ट औने हे घर ते दाल बनानी ही कोई दाल बनानी ते पैह्लें समान किट्ठा कीता पैह्लें दाल राजमां बुआले ते तड़का लान लगे ते दिक्खेआ इक्क समान घट्ट था नुहाड़े ई दिक्खेआ लून निं ते लून बनी स्यापा गेआ में आक्खेआ जे लून ई खत्म होई गेदा ते एह् सब्ज़ी कि'यां बननी रिश्तेदार औने हे घर रिश्तेदारें दा मसला हा एह् जेह्की हट्टियां न एह् हट्टियां साढ़े बड़े दूर ते इक्क प्हाड़ चढ़ना पौंदा ते फ्ही ओह् थल्लै शिड़क पौंदी दूर कोई त्रैऽ चार किलोमीटर रस्ता पेई जंदा ते रस्ता भी में ओह् आक्खेआ केह् कीता जा जाना बी जरूरी हा रिश्तेदारें बी औना हा हट्टिया जाना पौंदा ते दौ त्रैऽ घैंटे लग्गी जंदे हे जाने गी गे अस उत्थें हट्टिया हट्टी दिक्खेआ बंद घर ब्याह् नी पता केह् फंक्शन

भुक्ख बी लग्गी दी ही ते भी दिक्खेआ मा कोई बाड़िया दिक्खेआ कोई मरूद लग्गे दे हे ओह् खाद्धे ते आई गे घर घर केह् होना बनाया भी ओह् रुट्टी बनाना पौंदी रिश्तेदार कोई पूड़ियां चौल बनान लग्गे चौल दिक्खेआ पानी खत्म भी माय पानी लैने गी जाना पौंदा हा बाईं ओह् संञ पेई बड्डलै दी गल्ल शामीं धोड़ी ते चौल आंदे पानी आंदा अपने ते चौल बनाए रिश्तेदारें ई खिलाए पिलाए ते भी कुदै रुट्टी बनाने गल्ला बने ते इंया कोई बी कम्म असें कोई करना होऐ ते बड़ा मुश्कल होंदा प्हाड़ें भैन नेईं हट्टियां कश ते नईं किश ऐं कोई बी इंया कोई कारज़ करना होऐ समान लैना पौंदा ओह् एड्डे एड्डे दूरा चुक्कियै कोई कुड़िया ब्याह् कराना पवै जां कोई ब्याह् होऐ पानी ढोई ढोई रक्खना पौंदा दौ त्रैऽ दिन पैह्लें पैह्लें लग्गी पौना पानी ढोने गी बस्हाठियां किट्ठियां करने गी भई कोई फंक्शन करना होऐ कोई घर कोई ब्याह् कोई घर च कराना होऐ बस्हाठियां किट्ठियां करना पौंदियां पंद्रहां दिन बस्हाठियां किट्ठियां करने गी लग्गी जंदे भी ओह् बनैलियां होंदियां ओह् साढ़े डोगरी च बंदेलियां आक्खदे उनें ई ओह् बंदेलियां बनाना पौंदियां भी दलना पौंदियां ओह् दलियै रक्खना पौंदियां म्हीना ओह् ब्याह् कोला पैह्लें म्हीना इक्क दलना पौंदी ओह् दलियै ते सारा समान दिक्खना पौंदा कि एह् किश की नेईं शैह्रें बजारें दिक्खी ओड़ी कोई बी चीज़ घटी जा ते मैंटें कन्नै अंदर आई जंदी ते साढ़े इत्थै प्हाड़ें च जेह्ड़ी चीज़ खत्म होऐ ते ध्याड़ी लग्गी जंदी आह्नने ई इत्त गल्लै बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा मुश्कल ऐ प्हाड़ें च किश चीज़ बनानी होऐ तां किश कक्ख निं होंदा ध्याड़ीदार बंदे गरीब बंदे म्हाराज असें कुत्थें गैसां दिक्खनियां साढ़े एह् चुल्ली होंदियां